सिंधी ज़ॿान ॻाल्हाइण तमामु ज़रूरी आहे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारणु तमामु ज़रूरी आहे छो त माद्री ज़ॿान असांजी इंसान जी पहचान थींदी आहे जीअं हज़ार साल अॻु मोहन जो दड़ो थी वियो उते असांजा जेका वॾिड़ा आया उहे सिंधी भाषा में कुझु लिखी विया आहिनि असांखे ख़बर हुई असां पढ़ियल हुआसीं त ख़बर हुई की भई छा लिखियो आहे तॾहिं असांखे ख़बर पई की असां सिंधी आहियूं न त असांखे ख़बर कीअं पिए हा असां सिंधी आहियूं असांजो सिंधी में ॻाल्हाइण तमामु ज़रूरी आहे सिंधी ॿोली हूंदी त असांजी सुञाणप रहंदी माण्हुनि खे ख़बर पवंदी की सिंधी आहिनि घर में अॼु शादियुनि जे मौक़नि में असांजी मुलाकात घणनि ई माण्हुनि सां अलॻि अलॻि क़ौमुनि सां थिए थी उन्हनि सां वरी क़ौम में ॻाल्हाइण ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे पर पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे घर में जेतिरा भाती आहियूं सभिनी खे पंहिंजी जेका माद्री भाषा आहे सिंधी भाषा उहा त तमामु ज़रूरी आहे उहा हूंदी त ज असांजी सुञाणप रहंदी त असांजी सिंधी अमर ॿोली अमर रहंदी न त धीरे धीरे लुप्त थी वेंदी त असां सभिनी जा जिते घर में ॿारनि सां ऐं सिंधी भावर हुजनि तिनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणो आहे जीअं मराठी गुजराती पाण में गॾिजंदा आहिनि सिंधी गुजरातीअ में मराठीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि तीअं असांखे बि ज़रूरी आहे की पाणि पंहिंजे सिंधी भावरनि सां गॾिजूं किथे बि त सिंधीअ में ई ॻाल्हायूं उहा असांजे भविष्य लाइ असांजे ईंदड़ु जेका आहे ॿार ॿचा आहिनि हुन लाइ तमामु ज़रूरी आहे